सवेरै बूटैं नै दौड़ लान्ने होनें दौड़दे दौड़दे कुतै चली जन्नै है बी होले बूट होदे शैल दौड़लगदा उंदै कन्नै और मज़ा बी औंदै दौड़ लानोें गी होले बूट होंदे पैर बी शैल रखोंदे होर मतलव शैल इयैां दड़ौंदा नेंई भारे होंदे नेंई कक्ख नी मज़ा बी औंदा दौड़नें गी और ऐहा रोड़ा च दौड़ लान्ने होनें मतलव कि ठीक ऐ मज़ा बी आंदा इयां होले बूट होंदे फिर स्यालैं इयां दिक्कत आंदी थोह्ड़ी दौड़ दाड़ लानें गी बाकी गर्मियें मज़ा बी आंदा दौड़ दाड़ लानें गी इयां शैल दौड़ लगदी और इसलै निक्कर पाईयै इसलै गर्मी ऐ असैं निक्कर पाईयै सवेरै रोज्जै दै दौड़ लान्ने पंज छो किलो मीटर दौड़दे दौड़दे चली जन्ने में दो त्रै भर्थियां बी दिक्खियां दौड़ बी कड्डी उंदै बिच्च मज़ा बी औंदा इयां ओह्लैं बूटै नै दौड़ लानें गी इयां मज़ा बी आंदा सैल दौड़ और निक्कर नुक्कर लाईयै शैल मज़ा बी आंदा दौड़ दाड़ लानें गी औरदौड़दे दौड़दे पंद छे किलो मीटर दौड़ियै ओनें शैल दौड़ और निक्कर नुक्कर पाईयै दौड़ी बी औनें शैल मज़ा आई जंदा ग्राउंडै बिच्च बी दौड़ लानें गी मतलव थोह्ड़ी दिक्कत होंदी ऐ पर लाई लैन्ने अस रोड़ै च थोह्ड़ा जादै होंदा इयां असैं बी ऐस ऐफ दी भर्थी दिक्खी ही अखनूर उत्थें रोड़ा च दड़ाया हा ते मज़ा बी आया हा शैल सिला दे बूट ही ओह्दैं सैल दौड़ लगदी सिरा दे बूटा नै और मज़ा बी आया ओह्दै बाद में आर्मी दी भर्थी दिक्खी ही साम्बै ओह्दै बिच्च बी इयां शैल दौड़ लग्गी ही मज़ा बी आया हा निक्कर पाईयै बनैन पाईयै बूट पाईयै गेदे हा में उत्थें ते ठंड दे दिन हे पर थोह्ड़ी दिक्कत होई ही ठंड ठुंड लग्गी ही बाकी कोई ओह् नी के जेह्ड़े में उत्थें दिक्खी ही पलोड़ा बी ऐस ऐफ दी भर्थी ओह्दै च होया हा कि गर्मियैं दै दिनैं दौड़ ही तां पज़ामां पाईयै बनैन पाईयै गेदा हा बाकी बूट भखदे गै बड़े और ओह्दै बी तैयारी करनी ही भर्थियें भुर्थियें दी हून आर्मी दी ऐ ओह्दा तैयारी करनी ऐ गर्मी बड़ी ऐ पजामा पजूमा पाईयै गै लग्गनी ऐ दौड़ निक्कर च असैं लाई ओड़नी पर दौड़ बी सवेरै होऐ मज़ा बी औंदा लानें गी इसलै शाम्मी दौड़ स्हेई दपैह्री ते लगदी नी ऐ बाकी जो होग अपनी मैह्नत पूरी करनी जो होग पिछे नी हटनां कदैं बाकी मैह्नत पूरी करनी दौड़ लान अस जन्ने चार बज़े उट्ठियै जन्ने होने बाकी चार बज़े उट्ठियै जन्ने होनें ते दौड़ने होनें कोई पंज छे किलो मीटर दौड़ने ते फिर ऐक्सर्साईज़ करीयै घर जाईयै चनें स्हेड़े दे होंदे मुंगिये दी दाल खन्ने खुन्ने दुद्द पीने ओह्दै बाद फ्रैश फ्रुश होईयै फिर रोटी रट्टी खन्ने होनें ओह्दै बाद रुट्टी रट्टी खाईये दपैह्री रैस्ट रुस्ट करियै कम्म घर बी करनें होने शाम्मी लै पढ़नें पुढ़नें बी होनें फिर पढ़ू पुढ़ियै शाम्मी अस दौड़ लान जन्ने होनें शामी कोई पंज छे बज़े जन्ने होनें छे सत्त बज़े तक दौड़ लाईयै ऐक्सर्साईज़ करियै ऐक्सर्साईज़ करी कुरियै फिर आईयै करी कुरियै फिर सेई जन्ने फिर मुड़ियै उट्ठियै चार बज़े चली जन्ने दौड़ दूड़ लान दौड़ दूड़ लान दो तिन्न बूट रक्खे दे है सिगा कम्पनी दे सब मतलव सिगा होले होंदे शैल मज़ा बी औंदा दौड़ दूड़ लानें दा बाकी दुए बूटें कन्नैा स्हेई दौड़ ते लगदी नी ऐ भारे होंदे थल्ले दा सिगा दे बूटें नै शैल दौड़ लगदी और निक्कर बनैन ते रलैक्स होई जंदा बंदा स्हेई दौड़लगदी ऐ दिक्खना साढ़ी भर्थी बी ऐ बी ऐस ऐफ दी ओह्दा तैयारी करा ने अस डेल्ली सवेरै उट्ठियै जन्ने होनें ऐक्सर्साईज सूईज़ शैल करनें होनें बाकी